हेल' औ नोंथाङा बङाइगावनि फट'ग्राफारमोन दा फट' खेबग्रा

मानि आं बेंथलनिफ्राय बुंदों औ मा मानि जोंनि न'खर मानि जोंनि न'खरावहाय साननैनि मोनसे हाबाफारि दङ नालाय बार्थडे खुंगोन ओमफ्रायहाय बेयावहाय मानि नोंखौ फट' खेबो होननाय खोना खोनानायखाय नोंखौहाय जों फट' खेबजानो थाखायहाय मानि कल खालामहरदोंमोन आरो नोंथाङा फैनो सोलाबगोनना सोलाबा बेसेबां दामआवहाय खेबो बेफोरखौ सोंनो थाखायहाय कल खालामनाय जादोंमोन आरो

औ नोंथाङा बेसेबां लायो थुइनटिफाइभ थावजेन्ड गाहाम एसे खमाया होनलाय थुइनटि थाउजेन्डब्ला हागोन खोमा होनब्लाबो मानि एसे नाइनटिनफोर खालामनो हागोन ना हाया नाइनटिन थाउजेन्ड बिदि औ बांद्रायथ' माबा फट' खेबनायावथ' बांद्राय खस्थ' जानायालाय जानाय नङा आरो बिदिनो जास्ट बिदिनो ज' ज'दि लोगोफोरजों फट' लानोब्ला खेबजागोन ओमफ्रायो बिदिनो बार्थडे खुंनाय समावहाय केक हानाय समावहाय खेबनो हागोन ओमफ्रायोहाय बिदिनो फेमिलिनि फट' लानोब्ला खेबगोन आरो बांद्राय खस्थ' जानाय नङा जोंनि न'आ बे बेंथल नाण्डुनि सोनाबहा फैनांगौ आरो ससे होनब्लानो मोनगोन होमब्ला नाइन्टिन थाउजेन्डनि जाबाय ने दे जागोन बे प्रग्रामआ फिफटिन सिक्सटिन जागोन आरो नोंथाङा बे फिफटिन फिफटिन सिक्सटिन जागोन नालाय नों फरटिन बेलासियावनो थाफैनो नांगोन बेलासि बेलासि औ दे